नमस्ते नमस्ते क्या हाल चाल है अरे हमारे पास तो समस्या है गाँव की ये जो है राशन कार्ड सही उपलब्ध नहीं है उसमें दिक्कत है कि वो राशन कार्ड में एक सदस्य का नंबर ही नहीं है हाँ जो मैडम हैं उन्हीं का नंबर नहीं है गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है न राशन ही मिल पा रहा है

हाँ तो ऊपल वो राशन कार्ड वाले से बोला गया तो कहा कि ये आसानी से नहीं हो पाएगा

तो राशन आता है हाँ राशन आता है तो राशन कार्ड वाला जो है वो सूचना नहीं देता है कि टाइम पर आदमी पहुँचे हाँ पहले समय में जमाने तो वो वो सूचना दिए दिया जाता था लेकिन आज के जमाने में तो कोई सूचना ही नहीं है कब आया कब गया

और कुछ समस्या जब और असुविधा है कि ये जो सचिवालय है कुटुंब रजिस्टर का नकल चाहिए तो कहाँ से मिलेगा

अच्छा ठीक है नमस्ते

नमस्ते नमस्ते